जिन्ने मतलब महां शुरू कीता तैरना ते नुआढ़े बिच इयै ऐडवाइस ऐ कि जियां जियां मतलब पैह्ले जादा पानी बिच निं जाना पैह्ले जेह्का थोहड़ा जेह्का थोहड़ा डूंह्गा पानी ओह् घट्ट होंदा उत्थै जाइयै इयां हत्थ पैर शैर ल्हाने ते उस कन्नै उनें ई ई जेह्की थोहड़ी इयां पानी दी झाके ओह् निकली जाने प्ही बल्लें बल्लें पानी बिच जाना ते पैर दी जेह्की ल्हाने इ'यां हत्थ ल्हाने जेह्की टैकनीक होंदी सारे जेह्का उ'नें दिक्खना चाहिदा इसी जेल्लै तुस इ बारी करना शुरू करी ओड़गो फ्ही तुसेंई बड़ा मजा औना फ्ही तुंदी इयां इयां होर स्पीड बधदी ते तुसेंई लगदा कि तुस अच्छा जादा इस चीज बिच जेह्का सकदे ओ ते भी जि'यां जि'यां तुस जादा पानी बिच जागो फ्ही तुसेंई उन्ना उन्ना गै मजा औना ते जि'यां कोई सखांदा अगर उत्थै उत्थै सिक्खना तुस जि'यां जि'यां तुसें दस्सो तुसें उ'अं उ'आं उंदे कशा सिक्खना जेल्लै तुस इक बारी इसी शुरू करूड़गो तसेंई बड़ा मजा औनेंई लगना तुस कि'यां मतलब पानी बिच जां आपूं इ'यां तैरा'र दे ओ ते प्ही उसलै तुसेंई बड़ा मजा औना ते फ्ही तुस होर कुसै ई अपने अग्गै बंदे ई बी सखाई सकदे ओ जेह्का बंदा पानी बिच जंदा उठी प्ही उस दी बाडी जेह्की होंदी ओह् बी हल्की फुल्की होई जंदी प्ही उस गी जादा कोई दुख जां जेह्का उसी किश नेईं लगदा